सेकेंड हे प्रोडक्ट जेजे कडल्यान म्हाका नेगेटीव एक्सपिरियंस मेळ्ळ्या तो म्हटल्यार मेकअप मेकअप हो एक असो प्रोडक्ट दो आमच्या स्किनीक बरो तितको वायट आसा आमी चड मेकअप यूज करून आमची स्कीन चड बाद जाता पूण आमी बरें दिसपा खातीर चड मेकअप करता तातूंत आमची स्कीन चड हे जाता पाड जाता म्हणून मेकअप यूज करता तेन्ना ब्रँड सगळ्यो कॅमिकल फ्री आसा तसो यूज करा स कमी पयश्यान मेळटा म्हणून कसलोय प्रोडक्ट यूज करूं नाकात पयली पया कितें कितें आसा ते आमच्या स्किनीक सुटेबल आसा कांय ना तेन्ना ते तुमी यूज करात आमी दोळ्या काय आयलायनर मस्कारा काजळ कितें कितें लायतात तितून आमच्या दोळ्याक सुद्दां इफेक्ट जाता आमी तरे तरेची लिपस्टीक लायतात तेतून सुद्दां आमच्या वॉटाक मार पडटा आनी ते आमच्या पोटान देखून वयता तेका लागून आमकां खूब कितें कितें प्रोब्लेम फेस करचें पडटा ओंठा आमची मागीर काळी पडटा आमचे चड मेकअप करून तोंडाक आमच्या मुम्रां डॉट्स फ्रेशिस कितें कितें पडटा हांव म्हणना तुमकां मेकअप यूज करूं नाका म्हणून मेकअप हो आज काल कॉमन प्रोडक्ट कसो जाला तो सगळ्यांक जायत आज कालची धाकटी भुरगीं सुद्दां मेकअप जाय म्हणून सांगतात म्हणून पया मेकअप यूज करताना सारके पोवन सारके हे करून चडान चड आयुर्वेदीक प्रोडक्ट यूज करात